स्पोर्ट्स दा इक बड़ा बड्डा

खेल इक बड्डी बड़ी बड्डी चीज़ सारे कोला अच्छा खेल गै खेल खेलना चाहिदा कोई बी होऐ कबड्डी होऐ कुश्ती होऐ क्रिकेट होऐ फुटबॉल होऐ वॉलीबॉल होऐ जां हॉकी होऐ हॉकी साढ़ा फेवरेट ओह् ऐ नेशनल स्पोर्ट्स ऐ उसी साढे़ इंडिया सारे कोला जादै खे'ल्लेआ जंदा लेकिन अज्ज दी डेट च क्रिकेट सारे कोला मशहूर ऐ क्रिकेट सारे इंडिया च सारे कोला जादै खे'ल्लेआ जंदा ते इंडिया च गै साढे़ 'गॉड ऑफ क्रिकेट ' सचिन तेंदुलकर गी मन्नेआ जंदा ऐ अगर गॉड साढ़ा इंडियन ऐ लेकिन इंडियन दा एह् नेशनल खेल निं ऐ भी बी साढ़ा सचिन तेंदुलकर गी 'गॉड ऑफ क्रिकेट ' मन्ना जंदा ऐ उ'न्ने सारें कोला अच्छा खे'ल्लेआ

सौ सेंचुरियां बनाइयां उ'न्ने टेस्ट वन डे च क्रिकेट दे रूल अच्छे न फाइनल डिसिजन जो अम्पायर आखग ओह् होना गै उसी आखर मन्नेआ गेआ डिसिप्लिन होना चाहिदा क्रिकेट च जां कोई बी गेम ऐ डिसिप्लिन सारे कोला बड़ी बड्डी चीज ऐ अगर डिसिप्लिन निं होग तां कुछ बी निं ऐ क्रिकेट गी खेलना बड़ा बड्डा ग्राउंड बी चाहिदा साढे जि'त्थें उधमपुर च बी ऐ निं ऐ ग्रांऽ च ते छड्डो ग्रांऽ च ते ऐ निं ऐ लेकिन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च बी कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल दा स्टेडियम साढ़े जम्मू च बी कोई इंटर नेशनल मैच इक अद्धा बी निं होया शायद इक होना हा ओह् बी निं होआ पोस्टपोन होइया क्रिकेट दा रूल इ'यै कि अम्पायर अम्पायर दा जां कोई बी गेम ऐ ओह्दा रूल्स गै अम्पायर दे की फाइनल मन्नेआ जंदा अम्पायर दा डिसिजन ऐ ओह् मन्नना ई पौंदा सारें ई डिसिप्लिन सारें कोला बड़ी बड्डी चीज ऐ जि'न्ना डिसिप्लिन होग उ'न्नी अच्छी गेम स्पोर्ट्समैनशिप मन्नेआ जंदा ऐ अगर डिसिप्लिन निं होग तां उस स्पोर्ट्समैनशिप जां ओह्दे स्पोर्ट्स गी थवाक होना चाहिदा प्यार होना चाहिदा अगर खेल खे'ल्लना तां भी प्यार करना जज़्बात बी होना चाहिदा लेकिन जज्बात बी गी दबाने आस्तै अपना स्पोर्ट्समैनशिप दस्सना जरूरत ऐ क्रिकेट ताहीं इंडिया च बड़ा किश अ हासिल कीता क्रिकेट ने सारे कोला जादै वर्ल्ड च दूनिया च जि'न्ना बी क्रिकेट खे'ल्लेआ जंदा साढ़े इंडिया सारे कोला जादै खे'ल्लेआ जंदा घरेलू मैच होन जां इंटरनेशनल मैच होन जां आई पी एल होऐ टी ट्वेंटी बी इंडिया च गै जादै खे'ल्लेआ जंदा एह् तां इंग्लिश दी नेशनल गेम ऐ लेकिन इंडिया सारे कोला जादा क्रिकेट गी गै स्पोर्टस होंदा क्रिकेट गी गै होंदा कि के इंडिया च गै महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर होइया विराट कोहली होइया राहुल द्रविड़ होइया सौरव गांगुली एमएस धोनी सारे कोला अच्छा कप्तान इंडिया दा वर्ल्ड दा दूनिया दा कप्तान जेह्ड़ा एमएस धोनी गी मन्ना जंदा युवराज सिंह जिस छेऽ छक्के इक ओवर च लाए ओह् इंडिया च इंडिया दा गै प्लेयर ऐ इरफान पठान जिस टेस्ट मैचे च अपनी पैह्ली हैट्रिक पैह्ले त्रैऽ बॉलें च हैट्रिक बनाई ही होर बड़े बड़े महान प्लेयर न कपिल देव जिस सारे कोला जादै टेस्ट विकेटां लैती हियां भी ओह्दा रिकॉर्ड म्हराज तोड़ेआ अनिल कुंबले इक अच्छा क्रिकेटर हा बड़े बड़े क्रिकेटर होइये इंडिया च दूनिया च वर्ल्ड कप गै इंडिया ने दो बारी जित्तेआ एह्की हांडी बी अच्छा ठीक खे'ल्ला दी इंडिया कोई ऐसी गल्ल निं ऐ नम्बर इक उप्पर गै डिसिप्लिन कोई बी गेम ऐ क्रिकेट च बी डिसिप्लिन जरूरी ऐ अम्पायर दा फैसला मनन्ना गै पौंदा ओह् निं मनचै तां भी गेम गै निं रेही जिसदा कोई मन्ने निं मेरे तां मनपसंदा मनपसंद जेह्ड़ी ऐ ओह् स्पोर्ट्स क्रिकेट गै में बड़ा पराना दिक्खदा होंदा हा जिस टाइम सचिन तेंडुलकर राहुल द्रविड ब्रायन लारा जैक कैलिस जयसूर्या यूसुफ योहाना बड़े महान प्लेयर हे बड़ा अच्छा क्लॉस हा इं'दा सचिन तेंडुलकर गी दिक्खो कि'न्ना डिसिप्लिन क्रिकेटर हा दूनिया च राहुल द्रविड सारें कोला कूल माइंड अच्छा प्लेयर अज्ज दी डेट च विराट कोहली रोहित शर्मा टॉप क्लॉस इंडियन क्रिकेटर न कोई ऐसी गल्ल निं ऐ इंडिया क्रिकेट च अच्छा ऐ अज्ज बाकी रेहा होर गेमां गी इंडिया कबड्डी च बी इंडिया बड़ी अग्गें ऐ वर्ल्ड चैंपियन ऐ खेल खेल्लना ते डिसिप्लिन तां होना चाहिदा कम से कम